हम एकटा महिला छी आओर एहि अवस्थाके महिला छी जे हम चारि पाँच दशक देख लेलियै छओ दशक देख लेलियै तऽ हमर ई अनुभव अइ कि अगर हम अपना आपके मतलब बीतल समय सँ किछु नीक चीज लऽ कऽ आबयवला समयमे जे अपने अप मतलब अपन लाइफमे जे अनुभव केलियै जे क्रिया केलियै नीक या बेजाए ओहिसभ चीजके नीक ध्यानमे राखैत अपना सँ बादवला जेनरेशनके बहुत नीक चीज देखा सकैत छियै बहुत जेना कि हमसभ दहेज प्रथाके सेहो देखने छियै कि दहेज प्रथाके प्रताड़नाके कारण जे भेलै लड़कीकेँ जड़ाएल देल जाइत छेलैए अपमानित कयल जाइत छेलैए एहि सभ टाइपके बहुत एकर बहुत विकृति एलै एहन विकृति एलै जे जेना हम कहलहुँ हेँ कि छओ दशक तऽ छओ दशक तऽ पहिने मतलब आइ जँऽ अहाँ चारि दशकमे पाँच दशकमे आउ तऽ एहन भेलै आब जे भऽ रहल छै छठम दशकमे ओकर परिणाम ई भेलै जे गृहस्थी बसि नहि रहल छै यूथसभके गृहस्थी लड़की चूँकि एतेक विकृति देखलखिन जे ओसभ महिलासभ गृहस्थी बसा नहि पाबि रहल छथिन तऽ ई हमर अहाँके क्षमता वशमे अइ कि जे हम ओहि विकृतिके छोड़ैत ओहि कमीके छोड़ैत ओहिसँ जे हमरा जे चीज खराब अनुभव भेल ओ अनुभवके छोड़ैत अपना आपके नीक प्रदर्शनमे आनि कऽ अगिला यूथके गृहस्थीमे सहयोग करियौन जे ओ नीकसँ गृहस्थी बसाबथि आओर हमर अहाँके जे वृद्धावस्था अइ ओकरा सौहार्द्रपूर्ण परिवारमे जीबय के लेल माहौल भेटए ई हमर अहाँके दायित्व अइ हमहीँ अहाँ कऽ सकैत छियै यूथ एहिमे किछु नहि कऽ सकैत छथि